اردو زبان ہماری ریاست میں علاقائی بولیوں سے بہت طریقوں سے مختلف ہیں جیسے کہ علاقائی جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ عام طور پر صرف علاقے میں مشہور ہوتی ہیں یا علاقے کے لوگ ہی اس کو سمجھ پاتے ہیں جب کہ اردو زبان تو بہت پیاری اور بہت دل نشیں زبان ہے اس زبان کے اندر بہت زیادہ مٹھاس ہے اس زبان کو کا بولنا اس زبان کا پڑھنا اس زبان کا لکھنا بہت آسان ہوتا ہے اور علاقے کی زبان جو ہوتی ہیں اس کا سیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے اور اس کا بولنا بھی مشکل ہوتا ہے اور وہ زبانیں زیادہ مشہور بھی نہیں ہوتیں جیسے کہ ہم کو اگر کوئی کتاب پڑھنی ہوتی ہے تو عام طور پر ہم لوگ اردو زبان میں وہ کتاب پڑھ لیتے ہیں جو آسانی کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں اور ہمیں کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے یہ زبان بہت پیاری زبان ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس زبان کو سیکھے اور اس کو خوب عام کریں تاکہ ہر شخص کے پاس یہ زبان پہنچ جائے اور ہر شخص اس زبان سے پیار کرنے لگے اور اس زبان کی ترقی ہو سکیں